नमस्कार मेरा नांऽ प्रदीप शर्मा ऐ और में तुसें ई सनाना चाह्न्ना कि मतलब जेह्का साढ़ा ऐजुकेशन सिस्टम ऐ जम्मू ऐंड कश्मीर दा एह्दे च बड़ी सारी प्राब्लम आवै दी क्योंकि जेह्दी वजह् कन्नै साढ़ी जेह्की जम्मू कश्मीर दी जेह्की पापुलेशन ऐ ते ओह् बड़ी बधी दी ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि बड़े सारे मतलब क्राउड जेह्का स्कूलें च होआ दा तां जेह्के मतलब स्टाप प्रापर तरीके नै जेह्का उ'नें ई नेईं पढ़ाई सकदा ओवर क्राउडिंग कन्नै क्लासां ढंगै दियां नेईं लगदियां ते मतलब ओह्दी वजह् कन्नै ऐजुकेशन सिस्टम मतलब बड़ा प्राब्लम प्राब्लम आई दी ठीक ऐ होर केह् दूई प्राब्लम एह् ऐ कि मतलब जेह्का गौंरमैंट स्कूलें गी इन्ना फंड निं औंदा ऐ मतलब इन्ना पैसा घट्ट औंदा इन्ने मतलब जेह्कियां रिक्वायरमैंटा होंदियां बंदे ई जेह्दी जरूरत होंदी ऐ कि बेसिक चीजां जरूरत होंदी ओह् न फुलफिल निं होंदियां हैन जि'यां कि वायचांस जि'यां साढ़ा चनैनी गौंरमैंट डिग्री कालेज ऐ ते ओह्दे बिच मतलब ऐजुकेशन सिस्टम दा बी ठीक ऐ लेकिन को करीकुलर ऐक्टिविटी जि'यां ऐकस्ट्रा कोई ऐक्टिविटी करनी पौंदी गेम ऐंड स्पोर्ट आह्ला कोई ग्राउंड निं ऐ निं नुहाड़े आस्तै कोई मतलब ढंगै दा इंफ्रास्ट्रक्चर नेईं ऐ कि मतलब जित्थै बंदा अपना माइंड फ्रैश करी सकै हुन चौह्बी घैंटे बंदा पढ़दा र'वै तां बंदे दा माइंड सैट्ट निं रौंह्दा ऐ एह्दी वजह् कन्नै मतलब उत्थै बड़ा सिस्टम मतलब मतलब प्रॉब्लम आवै दी साढ़े ऐजुकेशन डिपार्टमैंट बिच जेह्का जम्मू ऐंड़ कश्मीर च एह्दियां बड़ियां ओवर क्राउडिंग दी वजह् नै मतलब अंडर फंडिंग बी निं औंदा ऐ मतलब